ओ हेलो सार औ नों बे आङो माबा बाथाबारि गामिनिफ्रायसो बुंदों बाथाबारि गामिनिनो मानि बाथाबारि गामिनि गावबुरा नालाय आं सार औ बेफोर खामानियाथ' खामानियाथ' गोबां दं मानि गामिया दै बाना जानानैनो लोमला जोबबाय आरोना मानि गोबाव मानि मैयानि दैजों लोमजोबबाय आरोना सार ओमफाय दा एसे रिलिबफोरनि सुबिदा मोनगोन नामा बेखौनो एसे दा जोङो थाजाया न'आनो उन्दुजाया सार जोङो लामा लामासो थानानै दङ दायो दा जोङो दा मोनायाव मारै थागोन दा बेखौनो सिनथा जादों आरोना सार अखाबो हान हानो हागौ आर मोना समाव जोङो लामायाव मोरै थानो एसे अननानै सारा दाहायनो हायोबा दा बेलासि सिमावनो माबा मोनसे जगार खालायना होयोबा मोजां जागौमोन आरो औ औ औ ओमफाय दायरेग जानाय एसे जानाय लोंनायनिबो एसे बेबस्था खालामोबा औ हरसेनि थाखाय मानि दै बानायाथ' सानबेसे जायो बेखौथ' बुंनो हाया ओमफाय औ ओमफाय दायोथ' दे सार सानसे साननैनि हरगोरदो आरोना औ औ र' सार ओमफ्राय जाखागोनदा ओमफ्राय सार औ दे सार होनबा गोजोननाय थाबाय